जोंनि गामियाव जोङो हिन्दु ब्रह्म सिबियारि जों जयग' होयो जयग'आव जोंहा फिथाइ समथाय जोङो आरो फिथाइ सामथाय जों होयो फिथाइ सामथायजों जोङो गोबां बुट प्रसाद जोङो होयो आरो जोंहा जोंनि साहा ख्रिस्थान धोरोमारि दङ आरो बाथौ धोरोमारि दङ जोंनि साहा ओमफ्राय बे जोंनि बे एरियायाव जोंनि बे गामि एरियाआव जों ब्रह्म सिबियारि आरो जोंहा ज' जयग'नि गेजेरजों जोङो थाङो आरो जोंहा न'खराव लोमजाबा साजाब्ला जोङो ज' ज' लोगो हमनानै जोङो जयग' हैयो आरो जोंहा सुवा सुथि बायदिसिना जाब्लाबो जोङो जोङो फोथारनानै लायो आरो आं बाथौ ख्रिस्थियानफोरनिखौ मिनथिया बोरै बोरै मा खालामो आंथ' ब्रह्म धोरोमारि नालाय ब्रह्म धोरोमारि जानानै जों जयग'नि आदबजों जों थाङो जेखियानो खैफोद आफोद दुखु जाल्ला जाया मानो जोंहा ब्रह्म सोदोबै ब्रह्मजोंनो जों फोथारो ब्रह्म जयग' होनानै जोङो होयो माइ गायनायब्लाबो जोङो माइ गायनोब्लाबो जों जयग' होयो आरो हाबा हुखा बायदिसिना जाब्लाबो दरखार जाब्लाबो ब्रह्म जयग'खौनो जोङो जयग' होयो आरो बस खास जाब्लाबो जों जयग'जोंनो जों थाङो